हैलो मां नरेश भाई थो ॻाल्हायां हीअंर मां कलाकु अॻु तव्हांजी ओला कैब में ट्रैवलिंग कई हुई त हिनमें मुंहिंजो हिक वॉलेट रहजी वियो आहे अंदरु त तव्हां मूंखे ॾिसी करे ॿुधाईंदव वॉलेट तव्हांजी गाॾीअ में आहे न छा त उनमें मुंहिंजा ज़रुरी डोक्यूमैंट्स विधल आहिनि ऐं मुंहिंजे जाम कम जा आहिनि त हुनजे बिना छाहे मुंहिंजो सॼो कम अटकी वियो आहे तव्हां प्लीज़ उहो मूंखे ॾिसी करे ॿुधायो अगरि मुंहिंजो वॉलेट हुजे त कृपया उहो मां तव्हां वटां उहो वॉलेट कलेक्ट करणु अचां त कहिड़ी एरिया में आयो किथे आयो उहो ॾिसी करे मूंखे थोरो ॿुधायो त मां उहो वॉलेट तव्हां वटां मां क्लैक्ट कराए छॾियां जय झूलेलाल